क्रिकेट खेल देखयमे बहुत बढ़िआँ लगैत छै आओर ई अभी बहुत दिनसँ चलिओ रहल छै जेनामे अभी आइ पी एल मे प्लेयर सभके बोली लगलैए आओर एकरा सभ बिजनेस बुझि रहल छथिन आओर क्रिकेटके अलावा अन्य खेल छै जेनामे भऽ गेल लूडो साँप सीढ़ीवला आओर लुका छिपी आओर कबड्डी कबड्डी खेलयमे सुस्त शरीर सभ नहि रहैत छै ओहिमे कतेक आदमी गिरैत छथिन आओर क्रिकेट खेलयमे जेनामे भऽ गेल पूरा अभी क्रिकेट आइ पी एल सेहो होवयवला छै आओर जेना अभी वर्ल्ड कप भेल छलैए आओर आओर सारा आइ पी एल सभ हेतै क्रिकेट सभ रङ्ग बिरङ्गके होइत छै देखयमे बढ़िआँ लगैत छै आओर जे भऽ गेलनि जे सभ ठीके छै